आं बास आरो ट्रेन गासिबो दावबायारि बासफोराव गाखोयो आङो बासनि अनगायै मेजिक वेंगार गासैबो गारियावनो गाखोयो जोंनि बे डिमाकुसिनिफ्राय तेजपुर सेन थांनाय बासबो मोनो आरो दाइरेक्ट गहाटीयाव थांनायबो मोनो बासफोरनि टाइमआ गावबा गाव लाइन गावबा गाव टाइमा बेलेक बेलेक

ट्रेनखौ जोङो गाखोनोबा इसे गोजानाव थांनानै गाखोहैनांगौ जायो आरो बे ट्रेन गाखोनो थांनायावहा जोंहा मेजिक बा वेंगार गाखोनानै थांग्रोनांगौ जायो गवाहाटीयाव थांनाय बासा जोंनि डिमाकुसिनिफ्राय गोबां दङ जेरै फुङावनो सयथा फोरनियावबो मोनो आरो क'क्राझार थांनाय बासफोरखौबो फासथा साराय फासथा बेफोराव मोन्ना मोनो आरो आटथा टाइमावबो मोनो गारि लायै गारि टाइमआ गुबुन गुबुन जेरै बासफोरनि दामाबो तेजपुरनिफ्राय जोंनि डिमाकुसिसिम सेजौ बाजि लायो आरो टंला डिमाकुसियाव बाजि लायो बेफोर बायदिनो गुबुन गुबुन गारियाव गुबुन गुबुन जेरै गोजानसिन थांनायाव गोबांसिन जालाङो भाराया आरो खाथि थांनायाव एसे खम जायो आरो आं बासजों बांद्राय दावबायनाय जाया मानो होनोब्ला एसे उसुबिदा जायो देहाया बासावहा बेखायनो आङो गारि फिसा फिसा मेजिक बा विंगार टम टम गारि बेफोराव दा बांसिन बे दावबायनाय जायो आरो बासाव गाखोनायाव गोबां होंगो दोंगो जा जा जानायनि थाखै फिसा फिसा गारियाव बांसिन गाखोनाय जायो मानो होनोब्ला जों गथ' गथाय लानानै बायदिसिना मना लानायावहा बासखो गाखोनायाव एसे उसुबिदा मोननायनि थाखै जोङो फिसा फिसा गारियाव गाखोनाय जायो